हमारे भारत देश में अन्य देश की तुलनाओं में मकर संक्रांति परंपरा होने में जैसे सुबह सूर्य उदय होता है उस समय सब लोग स्नान करते हैं फिर भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं एवं गरीबों में तिल और गुड़ का दान करते हैं और यह उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है इसलिए हम मकर संक्रांति बोलते हैं और हमारे देश में दूसरी संस्कृति हमारे यहाँ नवरात्रि के प्रथम दिन को गुड़ी पड़ावा कहते हैं वो हमारा नव वर्ष उसको हम भारतवासी बहुत बड़ी संस्कृति के रूप में मनाते हैं क्योंकि गुड़ी पड़ावा हमारा नव वर्ष होता है भारत के अलावा किसी देश में ये संस्कृति नहीं मनाई जाती यह सबसे भिन्न है धन्यवाद